हांवेन जी इंडियन आर्टिस्ट्री म्हुणून कला प्रदर्शन येता तातूंत हांवें भेट दिल्या तातूंत म्हजो अणभव असो आशिल्लो की थंय वेग वेगळे कलेचो म्हणचे वेग वेगळ्या रांज्यांतल्या भारताच्या राज्यांतल्या आपली कला कला थंय विकूंक हाडिल्ली तांची वेग वेगळ्यो पद्दती आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यो तांच्यो ती करपाची कला कशी आसा पद्दत कशी आसा मागीर आनी ती इतली सुंदरतायेन ते प्रदर्शन करतात वा विकतात तें पळोवपाक खूब बरें दिसता